जी हाँ मैंने बहुत सारे समय में बाहर वातावरण में योग और अभ्यास किया है जिस प्रकार की मैंने घर के बाहर खुले आंगन में भी योग किया है तो वहाँ पर मुझे योग करने में बहुत आसानी होती है क्योंकि वहाँ पर खुला वातावरण मिल जाता है जिसमें मैं मुख्य रूप से फैल फुटकर योग क्रियाएं कर सकता हूँ छत पर भी मैं योग क्रियाएं की हैं जिनसे कि मैं बहुत तरीके से प्रभावित हूँ